हँ हेलो आमवला बोलै छी पचास किलो कोन आम लेब हमरा सब आम बम्बइ है कलकतिया है मालदह है बीजु है जोन आम लेब से आम है कलकतिया मालदह है सए रुपैआ किलो बीजु है पचास रुपैआ बम्बइ है साठि रुपैआ कमी करि देब पचासगो हँ महंगा है तऽ देखै छियै महंगाईके जमाना बीजु है पचास रुपैआ तऽ ओ मालदह सए रुपैआ बम्बइ बम्बइ अस्सी रुपैआ आर ना है कोनो आम इतने है मालदह सए रुपैआ पचास रुपैआ किलो लेबयके है पचास किलो लेबयके है तऽ वएह सए रुपैआ तऽ चालीस रुपैआ देब हँ बम्बइ जॅं देब बम्बइ जॅं देब बम्बइ देब पचास रुपैआ हँ बीजु देब तीस रुपैआ हँ बीजु के कमी ना होइ ना ओहिमे कमी ना होइ ओहिमे कमी होयबे ना करत आम देखऽ ना इतने है इतने आम है लेबयके है तऽ लियऽ नहि तऽ महॅंगाइ के जमाना भय गेले ना मिलत जल्दी बताओ लेबयके है तऽ ना ना कमी ना करब हम ना कमी होइ देली है ने कमी आब एहिसे बेसी कितना कमी करब लेय लू लेब तऽ लियऽ नहि तऽ राखू तोरा तऽ कय देली कमी आब आब एहिसे कमी कितना करब केली है ना कमी आब एहिसे कमी कितना करब ठीक है त रखै छी लेब तऽ ले लेना बस